हमर बिहारमे तऽ ने अहाँके हम बता दै छी की बहुत ही मतलब बहुत ही सिनेमाघर छै लेकिन हमर हइ समस्तीपुर इलाकामे हइ बहुत ही मतलब अहाँके बता दै छी तीनगो छै जे सिनेमा देखबै छथिन समझली सिनेमाघर छै ओहिमे अहाँके हम बता दै छी की एगो हमर यहाँ भोला टाॅकिज भए गेल आ दुसरा नम्बर पेंटो हाउस अहाँके सिनेमाघर भए गेल समस्तीपुरमे जे अहाँके गोला रोडमे पकड़ायत ओन्ने भी एगदम बढ़िऑं बढ़िऑं सब चीज अहाँ एगो मिल जायत अहाँके मुकतापुरमे जे समसतीयेपुर इलाकामे मिलत अहाँके हँ हँ तऽ ओ मुक्तापुरमे अहाँके मिलत पेंटो हाउस ओकर जे फैसलिटी बहुत हइ हम बारी बारी से सबके बारेमे अहाँके बतबै छी अहाँके हम बतबै छी पहिले हम भोला टाॅकिजके बारेमे समझलियै तऽ हम जे अहाँके बतबै छी भोला टाॅकिज सिनेमाघरके नाम छै वहाँ पर हइ ने मतलब बहुत ही बढ़िऑं बढ़िऑं सिर्फ भजपुरी सिनेमा देखायल जाइ छै मैन भोला टाॅकिजमे अहाँके हम बता दै छी सुइच ऑफ भोजपुरी सिनेमा वहाँ देखा देल जाइ छनि हिन्दी अहाँके वहाँ नहि देखऽके मिलत वहाँ हम बता दै छी की वहाँके जे भोला टाॅकिजमे हम एक बार गेलियै रए बड़ा ही सुन्दर फिलिम लागल रहै ओहिमे पवन सिंहके समझलियै अहाँ तऽ कथी तऽ नाम रहै फिलिमके कथी नाम रहै हँ याद आयल बड़ नीक नाम छै गदर जे अहौँ सब बहुत कोइ बहुत ही हिट मुबी रहै पवन सिंहके गदर तऽ ओहि समयमे हमर दोस आर बोललखिन की चलु ने सेठ जी फिलिम देखके आबै छी गदर अच्छा हम कहलियै भोला टाॅकीजमे अच्छा फैसलिटी दय छै तऽ ओ बोललखिन चलबै अहाँ तक्कर बाद ने हुआँ देखबै तऽ हम्मे वहाँ गेल तऽ देखली तऽ पहिले नम्बर तऽ हम अन्दर घुसै छी तऽ देखै छी की ओन्ने कचरा एन्ने मतलब कूड़ादान कूड़ा जेन्ने तेन्ने अहाँ बतबै छी थुकने सब जगह मतलब थुकने उकने रहथिन सब जगह तब हम अहाँके बतबै छी तऽ वहाँ पार्किंग जोन भी अहाँके ने छोट मिलत भोला टाॅकिजमे अहाँके पार्किंनो जोन हइ ने बहुत छोट मिलत आ अहाँके बता दै छी कि वहाँके टिकटके दाम हइ ने अलग अलग हर प्रकारके हाँथो हाँथ टिकट मिलत जेनाकि अहाँ ए सी बला लेब ओकर अहाँके पन्द्रह सए रुपैआ दैके पड़त नन ए सी अहाँ लेब जाहिमे ए सी नहि लागल रहय छै तऽ ओकर अहाँ टिकट लेबै तऽ अहाँके एक हजार रुपैआ दै के पड़त अगर अहाँके काउन्टर टिकट लऽके हइ तऽ अहाँके पाॅंच सए रुपैआ दै के हइ ओना अगर नॉर्मल अहाँ मतलब नॉर्मली अहाँके बता दै छी जे पैसा नहि छै जेबमे तऽ कमे रुपैआ बला अहाँ टिकट लायब तऽ डेढ़ सए रुपैआ टिकट प्राप्त करु वहाँ लेकिन वहाँ भोला टाॅकिजमे अहाँके बता दै छी कि खाली भजपुरी सिनेमा देखबै छै लेकिन ओ ठीक हइ मिडियममे चलने लायक चले लाइक छै सिनेमाघर दूसरा नम्बर सिनेमाघरके छै हम बता दै छी जेकर बारेमे हम अहाँके चर्चा चलयली रए पेंटो हाउस ओ जे बाप रे बा नामे देखियौ केते यूनिक छै पेंटा हाउस वहाँ पर अहाँके भजपुरी फिलिम देखेके नहि मिलत वहाँ पर सिर्फ अहाँके मिलत तऽ हॉलीवुड इंगलिश फिलिम आ तकर बाद अहाँके मिलत हाॅलीवुड समझली जे हिन्दी फिलिम वहाँ पर जे वहुँ पर हम गेल छी सिनेमा देखय लए वहाँ पर हम्मे सन्नी देवलके मूभी देखय लए गेलियै रए नाम ओकरो नाम छै हम अहाँके बता दै छी गदर मस्त मूबी छै अहाँ देखली हुआँ जाके तऽ वहाँके जे अहाँ देखबै जे अहाँके जे देखेली पेंटा हाउसके अहाँ साफ सफाइ ई तऽ हम कहीँ कूड़ा कचरा नहि पुरा साफ सफाइ समझलियै अहाँ वहाँ जे हम अन्दर घुसली ने तऽ टिकटके भी वहाँ अलग अलग दाम छै समझलियै वहाँ टिकटके भी अलग अलग दाम छै तऽ हम्मे डेढ़ सए डेढ़ सए नहि हम कोन्ना टिकट लायब समझलियै हम्मे हमार दोस हम्मर दोस्त सब कोन्ना टिकट लेलखिन बोललखिन कि सेठ जी अब चलु जो कोनले टिकट देख लै छी कोनले पर बैठके देखब आ कोन्ना से देखे मे बढ़िऑं लागै छै सिनेमा यौ तऽ तऽ हम्मे टिकटके दाम देली कते पता हइ अहाँके चार सए रुपैआ हम देली कोन्ना टिकटके दामो कम रहथिन आ कोन्ना पर बैठेके सुविधा तऽ हमहुँ हमर दोस्त लग बोललखिन की चलु कोन्नलए कए टिकट लै छी टिकट कटाके अन्दर जनाहिते हम घुसली ने तऽ हम बतबै छी कि बाप की दृश्य हइ अन्दरके एहन नीक था एहन सुन्दर था बहुत ही सुन्दर भव्य दृश्य अहाँके देखेके मिलत ओहिमे समझलियै जेनाहिते अन्दर घुसबै एकदम सीढ़ी भी एकदम अहाँके बतबै छी सुटोबला अहाँके एक लाइनमे मिलत जाय आ उतरेके कोइ दिक्कत नहि अहाँके मिलत आ सोफा लागल रहै ओहिमे अहाँके ओहिमे अहाँके सोफा लागल रहै एकदम गदगद ए सी एकदम चारु कत्ता से अहाँके हम बता दै छी आ थ्री डी मे वहाँ पिक्चर देखबै अहाँके बता दै छी यहाँ मतलब एकदम गदगद आ कमसे कम वहाँ के टी भी देखबै कम से कम नहियोँ नहियोँ तऽ बीस पचीस फीट से कम नहि होत समझलियै आ ई एकदम मतलब शिष्टाचार भी अहाँके ओहिमे वहाँ मिल मिलत पड़त कोइ तरहके लफँगा कोइ तरह के चोरी इसब अहाँके वहाँ देखे के नहि मिलत समझलियै ई तरीका वहाँ पेंटो लाइटमे सुविधा छै अहाँके हम बता दै छी सिरसा नम्बर इहाँ हो गेलै भोला टाॅकिज तऽ अहाँके बताइये देली पेंटा हाउस अहाँके बताइये देली आ एगो सिनेमाघर छै यहाँ जे समस्तीपुर समस्तीपुर नामे छै सिनेमाघर अहाँके हम बता दै छी समस्तीपुर समस्तीपुर नामे छै सिनेमाघर ओक्कर जे स्थिति अहाँ देखबै ने तऽ ओकरो स्थिति वएहमे से छै वएह मतलब कूड़ा ओन्ने कचरा ओन्ने अहाँके मिलत साफ सफाइ अहाँके नहि मिलत आ ओकर टिकट प्राइस सुनबै तऽ बहुत ही कम समझलियै मतलब मिलाजुला कऽ चले लाइक जे रहै हइ ने से अहाँके वहाँ मिलत तऽ हम बता दै छी हम ओहोमे गेल छी सिनेमा देखयके हम बड़ प्री आ आशिक छी जबतक हम सिनेमा नहि देखै छी हमरा मोने नहि लागै छै समझलियै तऽ वहाँ जे होइ छै ने से ओहिमे हम गेली तऽ अहाँ कम प्राइस मिलै पैसाके गेली तऽ वआँ कुर्सी लागल रहै आ कम शमे ठीक हइ तो